ايک اور تجربہ مجھے بچوں کے اسكول بيگ کے حوالے سے ہوا آج كل كے اسكول بيگس بہت خوبصورت اچھا اورعمدہ قسم كى كوالٹى اچھے معيار کے اور بچوں كے حوالے سے خاص طور سے ان كے آرام كو مد نظر ركھتے ہوئے بنائے جاتے ہيں جس ميں بازؤں کے ليے نرم كشن والے پٹے اور اندر كتابيں ركھنے کے ليے كشادہ الگ الگ پورشنس ہيں چونكہ آج كل كى جديد تعليم ميں ٹيبليٹس استعمال ہوتى ہيں اسكولز ميں تو ايک اس ميں مجھے نگيٹيو يہ دكھا كہ وہ ٹيبليٹ كو فون ٹيبليٹ كو اپنے اسكول بيگ ميں رکھنے كے ليے خاص كوئى ايسى جگہ نہيں ہے جيسا كہ عموماً ليپ ٹاپ بيگس ميں ليپ ٹاپ ركھنے كے ليے اندر كشنس ہوتے ہيں جس کى وجہ سے يہ قوى انديشہ ہے كہ دور استعمال يہ ليپ ٹاپ كے اسكرين ٹوٹ جائيں تو يہ ايک خاص چيز ہے جو جديد بيگ بنانے و اسكول بيگس بنانے والوں كو اپنے ذہن ميں رکھنى چاہیے اور اس حوالے سے بھى ايک الگ سا حصہ بيگ كے اندر بنانا چاہیے